हलो उबर वाले भय्या जी मैं निधी बात कर रही थी जी जी मैं आप की गाड़ी में आई अभी जी जी तो मैं क्या नग़द आप को पैसे दे सकती हूँ

नहीं होगा तो आप के पास और कोई उपाय है क्या कर सकती हूँ मैं आप को नग़द के अलावा ऑनलाइन कुछ पेमेंट हो जाएगा अच्छा क्या चलाते हैं फोनपे जीपे पेटीएम अच्छा अच्छा ठीक है आप अपना बारकोड दे दीजिए तो मुझे आसानी होगी आप को पेमेंट करने में अच्छा दिखा दीजिए जी क्या नाम से है भयय मेरे पास सुरेश नाम से दिखा रहा सुरेश नाम से है अच्छा अच्छा ठीक है भयय मैं कर रही हूँ कितना हुआ एक सौ बीस

जी भयय मैंने कर दिया आप एक बार देख लीजिए आ गया आप के पास अच्छा ठीक है भय्या धन्यवाद